کووڈ کے بعد ہسپتال کا حالت تھوڑا بہتر ہوا ہے کووڈ کے ٹائم پہ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ بیڈ وغیرہ اتنا مہیا نہیں ہو پا رہا تھا اس کی وجہ سے مریض کو تھوڑا دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن کووڈ کے بعد سچویشن تھوڑا اچھا ہوا ہے اور گورمنٹ بھی اس کے اوپر کام کی ہے اور کافی صحیح ہے ابھی ہاسپیٹل کے حالات ڈاکٹرس بھی کافی تعداد میں ہیں جتنا ایک ہاسپیٹل میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہونی چاہیے اتنا ڈاکٹر اس ہاسپیٹل میں اویلیبل ہے اور پیسنٹ کے لیے بھی کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے بیڈ وغیرہ صحیح رہتا ہے ہاسپٹل بھی کافی صاف صفائی کے اوپر بھی کافی خیال رکھا گیا ہے اور باقی باقی تجربہ بھی کافی بڑھیا رہا ہے ہاسپیٹل سے رلیٹڈ اور پیشنٹ کے دوا کے لیے یا پیشنٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی دقت نہ ہو اس کے لیے بھی کافی اچھا انتظام کیا گیا ہے ہمارے آس پاس کے ہاسپیٹل میں جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہ سرکاری ہسپتال میں فیس بھی کافی کم ہے اور ہاں لیکن کہیں نہ کہیں جو پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے وہاں صاف صفائی اور یہ ساری چیزیں تو کافی اچھی ہے لیکن وہاں کا جو فیس ہے وہ عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے اتنا زیادہ رہتا ہے تو اس کو لے کر کے تھوڑا گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ عام آدمی بھی کم سے کم پیسہ میں وہاں پہ اپنا علاج کروا سکے اور گورنمنٹ ہاسپیٹل میں تو کافی صحیح ہے وہاں پہ تو فیس کم ہے وہاں پہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی مائینر انجری بھی ہوتا ہے یا کچھ بڑا سرجری وغیرہ بھی کرانا ہوتا ہے تو بھی ایک عام آدمی ہے کہ وہاں پہ تھوڑا افورڈ کر سکتا ہے اس کو وہ کرا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا پرائیویٹ ہاسپیٹل میں گورنمنٹ کو ایک نیم بنانے کی ضرورت ہے قانون بنانے کی ضرورت ہے جس سے کہ وہاں پہ فضول کا پیسہ زیادہ خرچہ نہ ہو کسی عام انسان کا